جی ہاں ایسی مشکل کہ کچھ لوگ مذہب کا فائدہ اٹھا کر سیاسی کشیدگی پیدا کرتے ہیں ہندو مسلم میں ایک دوسرے کو آپس میں لڑاتے ہیں اس میں سیاست کو مضبوط بناتے ہیں سیاسی کشیدگیاں پیدا کرتے ہیں کئی لوگ ایسے اور جو ملا مرشد بیٹھ کے خاک مل کر بھی شفا کے نام پہ لوٹ لے رہے ہیں لوگوں کو بابا ہیں ایسے کئی ہیں کہ جو جو یہ آتا کچھ نہیں لیکن پتہ نہیں کیسے انسان کو گمراہ کر لے رہے ہیں کاروبار بنا لے رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ یہ ہی رائے ہے کہ ایسے لوگوں کو خوب ہی اچھی طریقے سے مارنا اس طرح سے ان لوگوں کو سزا دینا کہ وہ لوگ کئی لوگ ایسے اور جو ملا مرشد بیٹھ کے خاک مل کر بھی شفا کے نام پہ لوٹ لے رہے ہیں لوگوں کو بابا ہیں ایسے کئی ہیں کہ جو آئندہ کبھی بھی مذہب کو بیچ میں نہ لائیں یہ کرنا بہت ضروری ہے انسان کے لئے